आ आरे दादा हांव निर्मला उलयतां आट सॅवँटी एट पळ्ळी म्हाका हय सॅवँटी एट पसँट थँक्यू थँक्यू आतां हांव चिंतिल्लें तें जी ई जीईसीन एडमिशन घेवपाचें कशे प्रोसिजर आसता

हय बरें अशें अशें इतलीच दर दर दर क्षेत्रान बरें

आनी ही एग्जामीक म्हाका सांग ताजे एग्जामीक पयशे कितले आसता ह्या एग्जाम दिवपा खातीर

ओ ओक् ओके हय आनी जीईसीन कशें वचप तें कशी बस धरची पडटा आ ऑनलायन फॉम भरप आ आ आ बरें

बरें हय हय हय हय बरें बरें आ ओके बरें हय हय हय हय बरें